हैलो जी सर बताइए जी सर आपकी बात रजनीश हेअरकट सलौन में हो रही है आपका हमारे सलौन में स्वागत है सर बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं

जी सर हमारा यह हेअरकट आपके पूरे क्षेत्र में में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हेअर सलौन है सर हमारे यहां आकर के अपने बालों को अलग अलग वेरायटी में अलग अलग रूपों से कटिंग करवा सकते हैं सर हमारा यह हेअरकट सलौन सर आपको वैढ़न में मेन चौराहे पे अंबेडकर नगर के बगल में मिलेगा

सर हमारे क्षेत्र में आपको हमारी इस दुकान पे दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं सर आप चाहें तो हमारे यहां ऑनलाइन भी अप्पॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं एवं आप चाहें तो हमारे यहां ऑफ़लाइन भी आ सकते हैं मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ी बातें बता दूँ वैसे आप हमारे यहां ऑनलाइन अप्पॉइंटमेंट लेते हैं सर तो आपको हमारे यहां हेअरकट कराने के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एवं अगर से आप हमारे हेअरकट सलौन पर सीधे आ जाते हैं सर तो आपको हो सकता है कि कुछ समय तक आपके नंबर आने का इंतज़ार करना पड़ सके सर हमारे हेअर में आपको ए सी की इसमें सुविधा दी जाती है सर नॉन ए सी का हमारे यहां अभी उपलब्ध नहीं है जी सर जब आप जी सर जब आप हमारे यहां हेअरकट कराने आते हैं तो हम आपको म्यूज़िक सुनने की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं सर आपको सिर्फ़ आप कस्टमर यूज़ के लिए म्यूज़िक सुनने के लिए आपको सर ईअर बड्स की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि आपके साथ किसी अन्य कस्टमर को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े जी सर हमारे यहां आपको कई सारे हेअर दी जाती हैं जैसे कि आपका बज़ टॉप हो गया बज़ टॉप में आपको बालों को ऊपर की ओर छोड़ दिया जाता है सर और साइड से आपके बियर्डज़ को थोड़ा सा सर क्लीन करके लंबा कर दिया जाता है और दूसरा हेअर स्टाइल सर आपको हेअर टॉप का ऑप्शन दिया जाता है एवं तीसरा हेअर स्टाइल सर आपको रेड टॉप का भी ऑप्शन दिया जाता है ऐसे कई प्रकार के स्टाइल हमारे यहां सर उपलब्ध हैं आप बताइए आपको किस प्रकार की स्टाइल करानी है अगर से आप चाहें हमारे यहां आकर के भी इन स्टाइल को चुन सकते हैं जी सर हमारे यहां आपको बॉडी मसाज की भी पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं अगर से आप हेअरकट के साथ अपना बॉडी मसाज भी कराएं एवं कराना चाहें तो सर आपको इसमें थोड़े बहुत डिस्काउंट की भी सुविधा उपलब्ध की जाती है जी सर आपको हमारे यहां बज़ टॉप का प्राइस थ्री हंड्रेड अस्सी रुपए के आस पास पर मिलेगा एवं सर आपको हेअर टॉप का प्राइस दो सौ अस्सी रुपए है और सर आपको जो मैंने लास्ट बार के ऑप्शन बताए थे रेड टॉप इसका प्राइस अभी हमारे यहां पाँच सौ बीस रुपये चल रहा है जी सर आप हमारे सलौन में अवश्य पधारें सर आपका यहां हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं सर हमारे यहां सलौन के ओपन होने का टाइम सर प्रातः कालीन नौ बजे हैं एवं सर हमारे सलौन बंद होने का समय रात के नौ बजे तक होता है जी सर हमारे सलौन पर आप अवश्य पधारें सर धन्यवाद